असांजो लोकप्रिय डांस चेटी चंडु आहे जंहिं में असां डोकला खेॾंदा आहियूं ख़ूब मस्ती करंदा आहियूं ॿार वॾा सभु इलाही मौज मनाईंदा आहिनि और और इलाही ॾींहंनि खां पहले प्रैक्टिस करंदा आहियूं कि असांजी परफ़ॉर्मेंस इलाही बढ़िया थिए